हाँ बोले की ओ मतलब बिहार में कहीं भी घूमने गए तो टरेन का टिकट भी मिलने में बहुत दिक़्क़त होता है और मिल भी जाता है तो तीन दिन चार दिन का सफ़र हो जाता है और मतलब खाने में पीने में सोने में हर चीज़ का दिक़्क़त हो जाता है हर चीज़ में दिक़्क़त हो जाता है मतलब दूरी तो रहता ही है पर हर चीज़ में दिक़्क़त हो जाता है क्योंकि न खाने का अच्छा रहता है न बैठने का न सुतने का कोई चीज़ का सुविधा नहीं रहता है और घूमने के लिए तो बहुत अच्छा गए हैं द्वारका गए गए चोटिला गए सोमनाथ गए रेस कुस गए हर जगह गए घूमने के लिए तो वहाँ घूमे थोड़ा बहुत घूमे और ज़्यादा कहीं नहीं घूमे थोड़ा बहुत घूमे फिर सोचे की ओ चले जाते हैं अच्छा ख़ासा अपना रूम पे रहेंगे कोई भी मतलब रहेंगे वहाँ और क्या है कि मतलब टरेन का टिकट तो कट जाता है मिल जाता है पर दो महीना तीन महीना टैम भी लग जाता है नहीं मिलता भी है और मिल जाता है तो टरेन में भीड़ बहुत ज़्यादा भी भीड़ भी रहता है टेरेन में सफ़र करने में बहुत दिक़्क़त हो जाता है जाने समय में भी दिक़्क़त हो जाता है इष्टेसन पे बहुत सारा भीड़ रहता है चढ़ने में भी दिक़्क़त हो जाता है कि सीट नहीं मिलता है सीट रहते हुए भी सीट नहीं मिलता है खड़े होके जाओ रस्ते गुज़ारो खाना का भूखे रहो व्यवस्था कोई चीज़ का रहता ही नहीं है तो टेरेन में भी बहुत सारा दिक़्क़त होते रहता है बैठने में भी खड़ा भी रहने में सब चीज़ में दिक़्क़त होता है क्योंकि यहाँ पे टरेन का सुविधा उतना सुविधा थोड़ी ना है उतमें तो दिक़्क़त होता ही है टेरेन में तो दिक़्क़त होता ही है क्योंकि इसीलिए अच्छा नहीं लगता है जाने आने में टेरेन से इसी अपना गाँव में ही अच्छा लगता है